जय झूलेलाल जी योगा अभ्यास लाइ कंहिंखे पाण ईअं सलाह ॾेई था सघूं के भई जेॾी महिल योगासन करणु विहूं त पाणी अधु कलाकु अॻु न पीअण जो अने करे वठूं योगास अभ्यास हिननि खां पोइ पाणी अधु कलाकु वरी पोइ न पीअण जो न त वरी पाणी पीतल हुजे न त पेट में आफिरी चढ़े या उल्टी थिए कुझु न कुझु अहिड़ो थिए अने वरी ॻिचीअ में पेई चेन वग़ैरह कुझु पातल हुजे उहो न पाइण जो वज्रासन में विहण जो रोटी खाई करे पोइ थोरी देरि पहिरियां शुरूआति में सूर्य नमस्कार करण जो अनुलोम विलोम करण जो ॿियों वज्रासन में विहण जो ॿियों हलचलि करण जी अने सूर्य नमस्कार त ज़रूरी ज आहे हूअ त करणो ई पिए सूर्य नमस्कार